ہاں میرے کچن میں پریشر کوکر موجود ہے اس میں کھانے پکانا چاول اور کھانے پکتے ہیں پریشر کوکر استعمال کر نے کے لیے کوئی خاص ترتیب تو نہیں ہے بس آپ اس میں چاول رکھ دیجیے وہ ایک جتنا چاول ہے اس حساب سے پانی ڈال رکھ دیجیے دو تین سی سیٹیوں میں وہ چاول جب جو دو تین سیٹی لگے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ چاول پک گئے ہیں اگر تین چار سیٹی لگنے کے بعد چاول تھوڑے نیچے جل جاتے ہیں اس لیے ہر کھانا دال پکانا ہے تو آپ کو دال کے لیے چار پانچ سیٹی لگتی ہیں کے بعد دال تیار ہو جاتی ہے ویسے کوک کھانا بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے آسان ہے آپ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں